दर्जी हो वो बच्चों की है ना स्कूल की ड्रेस सिलवानी थी हाँ हाँ हाँ वही सिलानी है ब्लू कलर का है ना हाँ हाँ सब बॉयज़ गर्ल्स दोनों के सेम ही हैं और ना पिछली बार है ना थोड़ा फिटिंग में है ना ख़राबी हो गई थी इस बार ध्यान रखना स्कूल की ड्रेस शर्ट शर्ट लड़कों के लिए शर्ट रखना लड़कियों के लिए भी कुछ जैसे एक है ना हाँ उनके लिए स्कर्ट टाई लगभग होंगे दो तीन हज़ार बच्चे हाँ हाँ तो टाइम ले लेना पर जल्दी स्कूल ओपन होने वाली है हाँ तो है ना कुछ लड़कियों के लिए स्कर्ट कुछ लोग के फिर सलवार सूट और और लड़कों के लिए पैन्ट शर्ट ये सब सिलाना है हाँ मतलब ब्लू कलर की शर्ट होनी चाहिए और ब्लैक कलर का पैन्ट होना चाहिए और है ना लड़कियों के ब्लू कलर का कुर्ता वाइट और रेड अरे ब्लैक कलर की वो सलवार और चुन्नी भी ब्लैक कलर की ये होना चाहिए हाँ हाँ मैं आप को हर बच्चे का नाप ले के भेज दूँगा ओके और ना स्कूल के बच्चों के लिए टाई वग़ैरह भी सी देना हाँ जैसे है ना छोटे बच्चे हैं नर्सरी से ले के फाइप तक उनके लिए सिंगल वाली रखनी है और फाइव से ले कर ट्वेल्व तक वालों के लिए बड़ी वाली डबल वाली टाई रखनी है हाँ टाई टाई है ना दोनों कलर मिक्स हो जाएँ ऐसी वाली ऐसी बनानी है लाईनिंग वाली हाँ हाँ मतलब ना ऐज के हिसाब से कर देना जैसे इन ई इन बच्चे इतनी ऐज वालों के बच्चों के लिए ये आ जाएगी इतनी ऐज वालों के लिए ये आ जाएगी ऐसे कर देना हाँ मतलब बड़ी उन लोगों के कम्फर्टेबल होना चाहिए और है ना ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा टाइट भी होना नहीं चाहिए और ज़्यादा ऊँचे ऊँचे भी नहीं होने चाहिए एक दम हिसाब के बस ऐसे होने चाहिए फुल रख देना स्कर्ट तो ओके और ठीक